हलो हा जय झूलेलाल

अच्छा

शिकायत शिकायत किथे दर्ज करायुव अच्छा

इअं फ़ोन तव्हांजो किथे विञाइजो

त किरी पियो या केर झपटो हणी वियो अच्छा त तव्हां हीअं कयो त हिकिड़ो फॉर्म ईंदुव उहो फॉर्म भरे ॾियो ऐं हुन सां गॾु पंहिंजी पंहिंजो आई डी

हा हुन सां गॾु तव्हांखे हीअं विचूर ॾियणी पवंदी हिकु फोटो ऐं पंहिंजो को बि पहचान पत्रु ॾिजो पहचान पत्र में छा ईंदो आहे ऐं जीअं ई तव्हांजो इहो आधार काड आहे ऐं या मतलबु इहो अथव इनकम टैक काड अथव या वोटर लाइसेंस अथव ई माना काफ़ी हा हा हा त उहो फॉर्म सां वठी ऐं उहो तव्हां भरे ऐं ॾिजो त तव्हांजो उहो केॾी महिल बि तव्हां क़रीबु भाई जीअं फ्री थियो त ॿारहें साढे ॿारहें अचिजो हा ब्लॉक ब्लॉक थी वेंदो बिल्कुलु हा उतां हा असां ॻोल्हा लाइ बि कोशिश कंदासीं त जीअं तव्हांखे मतलबु दल ख़र्चयल ऐं तव्हांजो मोबाइल तव्हांखे मिली वञे ठीकु आहे हा उहे त फॉर्म में नंबर जेके आहिनि उहे दर्ज करिणा पवंदा आहिनि भाई कहिड़ो ॾींहं जो मोबाइल नंबर जो इहो किथां इहो क कंहिं तारीख़ ते वरितो हुयव किथां वरितो हुयव उहे सभु हुन ई में फारम में ॻाल्हियूं दर्ज करणियूं पवंदियूं आहिनि सॼी तव्हांजो कंप्लीट थींदो फारम हुनजे बिना फारम इनकंप्लीट हा अधूरो मञो ऐं पोइ ऐं पोइ रिजेक्ट न थी वञे तव्हांजो न मञो वेंदो ऐं पोइ वरी तकलीफ़ में पोइ इअं करे फारम उहो कंप्लीट कजो न न न

हा वठी सघो था हुन ई खां पोइ उहा सिम तव्हांजी ब्लॉक थी वेंदी ऐं हुनजे ते केर न ॻाल्हाए सघंदो ऐं ॻाल्हाए सघंदो ऐं हुनजे जे बेस ते तव्हां उहो फारम में काए ॿीं सिम सिम इशू कराइजो हा मिली वेंदो हा हा

हा जय झूले